असांजे इन कटनी ज़िले में घुमण जे लाइ त हाणे ॾिसो मंदरु ऐं असांजा इहे दरॿारूं त सुठी ठहियलु इन हरे माधव दरॿारु आहे जिते साल में हज़ारे लखें माण्हूं ईंदा आहिनि इन जे अलावा घुमण जे लाइ हितां खां थोरो परे वञिणो पवंदो आहे टीह चालीह किलोमीटर परे झरना आहिनि कुझु ऐं कुझु स पर्यटक स्थल आहिनि उन जे अलावा वरी परे सौ किलोमीटर परे भेड़ाघाट ऐं धुआंधार आहे जिते पूरे भारत मां माण्हू घुमणु ईंदा आहिनि ऐं भेड़ाघाट धुआंधार जबलपुर में स्थित आहे जबलपुर ज़िले में जेको की ॾाढो ई प्रसिद्ध आहे